हैलो हां जी केह् हाल चाल ऐ हैलो हां जी हां जी बस ठीक ठाक तुस सनाओ हां जी अच्छा रेट दिक्खो गड्डी दे स्हाब कन्नै हून जियां स्कार्पियो करगेओ ओह्दा अलग होना इनोवा दा अलग होना स्विफ्ट दा अलग होना इनोवा दा होना कोई बारां तेरा तगर बारां तेरां ज्हार हां जी हां आन जान करी लैगे तुस अपने बंदे ओ ओह् सबकिश थ्होई जाना आहो ओह् साढ़ी उत्थें गै होंदी अंडरस्टैंडिंग जाने आस्तै हां छे घैंटे तुसें हां आओ कोई गल्ल लेई जाह्गे आहो हां ठीक ऐ तुस करी लैएओ न कंफर्म पूरा ते फ्ही सनाई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक